हेलौ हँ कहाँ सँ बाजै छी अहाँ कहाँसँ बाजै छी हँ भए जेतै बुकके दाम जेतना लेबै ओहिके हिसाबसँ ने दू सए अढ़ाइ सए तीन सए

कएगो बुक लेनाइ छै की कएगो तीनटा हँ तऽ बैठ जेतै पाॅंच सए जहिया अहाँ कहबै तहिया मिल जेतै ठीक छै ठीके छै दू तीन दिनमे आबि जेतै पेन्सिल कलमके हँ पैरि जेतै डेढ़ सए टका हूँ ठीके छै तऽ जी रानीगंज ठीके छै

ठीके छै मिल जेतै ठीक छै मिल जेतै अहाँके बुकके दोकान छै ने रानीगंज जे छै एगो चौक छै ओतै छै दोकान बगलमे साढ़े छओ सए ठीके छै ठीके छै भए जेतै मोबाइलो भए जेतै एहिमे कोनो आदमी लगा कऽ भेज देबै